ہاں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جس نے مجھ کو رلایا ہے پہلی کتاب تھی تھینک یو گریٹ فٹ کی اس کتاب کی مثبیت کے راستے پہ چلنے کے تجربات اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا تھا جو اپنی زندگی کو خوشی اور روشنی سے بھرنے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں میری دوسری کتاب تھی مندیا خوشیوں کی کوئی دوسری دستاویز ان پر بہت اثر کرتی ہیں کتاب مختلف لوگوں کی کہانیاں اور تجربات پیش کرتی ہیں جن سے آپ مختلف موقعے اور مشکلات کے ساتھ سامنا کیسے کر سکتے ہیں ہر موقعے پر ایک موقع آتا ہے یہ کتاب کا نام ہے یہ کتاب انسان کی زندگی میں حاضری اور اہمیت کو سمجھاتی ہے اور بہتری کی راہوں پر چڑھ چلنے کی پر مدد کرتی ہے میری آخری کتاب تھی دوکان یہ کتاب ایک شہر کے مارکیٹ میں چھوٹے کاروبار کے بارے میں تھی اور آپ کو مشکل اس میں یہ سکھایا گیا کہ آپ کومشکلات کا سامنا کرنے کے تجربات کیسے حل کرنا چاہیے